علی گڑھ اُتر پردیش کا ایک ضلع ہے جو پورے بھارت میں فیمس ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی وجہ سے یہاں بھی سبھی دھرموں کے لوگ رہتے ہیں جو اپنے اپنے الگ الگ تہوار سیلیبریٹ کرتے ہیں اِس میں ہندو اپنے دشیرہ دیوالی بھیا دوج رکشا بندھن اور مسلمس عید اور محرم وغیرہ اور عیسائی جو ہیں اب سبھی دھرموں کے لوگ اپنے تہواروں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں یہاں کا جو فیمس ایک فیسٹیول ہے علی گڑھ کا جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں منایا جاتا ہے جس کو سرسید ڈے کے نام سے کہتے ہیں جس میں سارے اسٹوڈنٹس کو آ میٹس سرو کیا جاتا ہے جو ڈنر سر سید ڈے ڈنر کے نام سے فیمس ہوتا ہے اور یہاں پر سبھی دھرموں کے لوگ آپس میں مل کر رہتے ہیں